नेईं में ते कदें स्टूडेंट्स लोन जेह्ड़ा लैता निं ऐ क्योंकि अस जम्मू च गौरमेंट काॅलेज च जेह्ड़ा पढ़ा ने ते उस च इ'न्नी फीस निं होंदी ऐ लेकिन आं कुछ बच्चे लैंदे बी हैन स्टूडेंट्स लोन होर इक तरीके दा बहोत अच्छा ऑप्शन बी ऐ क्योंकि बहोत से ऐसे बच्चे ऐ जिं'दे कोल फाइनेंशियल फाइनेंशियली स्ट्रांग निं होंदे जिं'दे कोल इ'न्ने पैसे निं होंदे कि ओह् अपनी पढ़ाई उप्पर जादा जेह्ड़ा फोकस करी पान जादा पैसे खर्ची पान उस केस च बेस्ट ऑप्शन ऐ स्टूडेंट्स लोन होर इ'दे उप्पर इंटरस्ट रेट जां करंट रेट जेह्डे़ ऐ ओह् बी कोई इ'न्ना जादा निं ऐ इंटरस्ट जादा कोला जादा त्रैऽ चार परसेंट गै होग होर इक तरीके दा बहोत सूटेबल होर बहोत इक आइडल ऑप्शन बी ऐ आइडियल ऑप्शन ऐ बच्चे बास्तै कि उ'नें ई नेगलेक्टेड फील निं होग होर ओह् कदें बी एह् निं बोली सकदे फ्यूचर च जाइयै की मतलब पैसे दी तंगी दी बजह् कन्नै में एह् चीज अचीव निं करी पाया होर उस बास्तै गौरमेंट दा काफी अच्छा जेह्ड़ा ऐ एह् इक तरीके दा इनीशिएटिव ऐ बच्चें गी होर जादा फाइनेंशियली हेल्प करने दा होर बेटर जेह्ड़ा ऐ एह् पी सी आई पर कैपिटा इन्कम जेह्ड़ा ऐ इक ताकि उ'नें गी मिली सकै होर अ रूरल एरियाज़ दे बिच ते स्पेशली बड़ी जरूरी ऐ क्योंकि इद्धर जेह्ड़ा ऐ एंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इ'न्नी निं ऐ मैक्सिमम लोक जेह्डे़ हैन ओह् खेती बाड़ी उप्पर ई निर्भर करदे ऐ होर अज्जकल जेह्ड़ा ऐ सिर्फ खेती बाड़ी उप्पर जीवन व्यतीत करना ओह् बी बड़ा मुश्किल ऐ ते इस बास्तै सिनेरियो च एह् करना म्युचूअल फंड्स बगैरा च इन्वेस्ट करना ते चलो ठीक ऐ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस लैना इन द फॉर्म ऑफ करंट लोन बच्चे आस्तै बैंक जेह्ड़ा प्रोवाइड करदा ओह् बी बड़ा जरूरी ऐ